अथि बढ़िआँ हॉस्पिटल नहि अहि एहिठमा आओर सभके तबियत खराब रहै छै दवाइ नीकसँ नहि होइ छै तबियत खराब रहै छै नीक डाक्टर अहिये नहि जे दवाइ नीकसँ हेतै बहुतके तबियत गड़बड़ केहनो दवाइ दऽ देलक से नहि ठीक भेल केहनो कहाँ दवाइ सभ दऽ देलक आओर पैसा जादे जादे लेलक बढ़िआँ डॉक्टर सभ नहि अहि आओर रोड तोड वएह अहि रोडो नैहि अहि नीक गाड़ी घोड़ा जे चलतै से रोडो सभ बढ़ियाँ नहि अहि अपना बिहारमे रोड बढ़िआँ नहि अहि बहुत दिकदारी छै डाक्टरो सही नहि अहि दुःख बीमारीसँ लोक परेशान अहि आओर ककरो ठीक नहि होइ छै डॉक्टरे बढ़िआँ नहि अहि केहन कहाँ दवाइ दऽ देलक पैसा बहुत कहलक दुःखसँ सभ तबाह रहैए मगर सभके इलाज नीकसँ नहि होइए बहुत बिहारमे दिक्कत अहि रोडके दिक्कत डॉक्टर सभ नहि अहि तहिके दिक्कत आब छूइ पूइ दवाइ देलक ठीक नहि ओहिसँ होइ छै पैसा लगबै कयल आओर दुःख नहि ठीक भेल बुझलियै बहुत दिक्कत अहि रोड सभके रोडो खराब अहि मुजफ्फरपुर जे जाइत से रोडो सभ नहि नीक अहि पूरा रोड सभ अहि खराब बढ़ियाँ नै अइह रोड आओर ने हॉस्पिटल कोनो साधन नहि अहि गाँव देहातमे कोनो साधन नहि अहि हॉस्पिटल सभ नीक नहि अहि ओहि लऽ कऽ बहुत दिक्कत अहि लोकके बहुत दिक्कत छै दुःख बीमारीसँ लोक परेशान अहि मगर नहि ठीक होइ छै की करत लोक अभावमे अहि दिक्कतमे अहि कि कऽ सकैए बहुत दिकदारी अहि